यौ अहाँसँ ई जैकेट लेलहुँ ई बहुत खराब जैकेट अइ ई तऽ बहुत पतला अइ आओर बहुत खराबो जैकेट अइ